اردو زبان بہت ہی پیاری زبان ہے اس سے ہم لوگ کو بہت ہی زیادہ مطلب بہت ہی زیادہ ہم لوگ کو لگاؤ ہے اردو زبان سے اردو اردو اردو زبان ہم لوگ کے لیے بہت ہی زیادہ مہتوپورن مانا جاتا ہے اردو ہر کسی مطلب لینگویج اسے ملتا جلتا رہتا ہے عربی سے بھی ملتا رہتا ہے اوپر سے مطلب اردو زبان سب کے لیے ضروری ہے ہم لوگ کو مطلب سب سے پہلے اردو سے ہی تعلق رہتا ہے اور پھر اردو جوان کے لیے ہم لوگ کو زیادہ ہی مطلب محنت مطلب پڑھنا پڑتا ہے زیادہ ہی فوکس اردو پہ ہی کرنا پڑتا ہے ہم لوگ کا مذہب اردو سے ہی اسٹارٹ ہے اور پھر اردو کے لیے ہم لوگ بہت ہی زیادہ کوشس کرتے ہیں آگے سے آگے پہنچے اور بھی زیادہ بہتری کرنے کے لیے ہم لوگ کو مہتوپورن کرنا چاہتے ہیں کوئی بھی مطلب تعلق ہوتا ہے اردو سے تو ہم لوگ مطلب زیادہ کوشش کرتے اردو جتنا آگے رہے اتنا ہی اچھا ہے ہم لوگ ہر چیز میں مطلب کوشش کرتے زیادے اردو کا ہی محنت کرنے کے لیے کہ ہم لوگ کو زیادہ مطلب اردو سے ہی اردو زبان ہی ہم لوگ کے لیے زیادہ بہترین ہوتا ہے کوئی بھی چیز میں جہاں جا وہاں اردو ہم لوگ بھی چاہتے ہیں کہ ہر چیز بس اردو میں ہی ہوئے اردو کا مہتو بہت ہی ہے اردو ہمارے لیے بہت ہی اچھا مانا جاتا ہے اردو زبان کے لیے ہم لوگ بہت ہی زیادہ محنت کرتے ہیں ہر چیز کرتے ہیں اردو ایسے زبان ہے جو ہم لوگ کو بہت ہی اچھا رہتا ہے اردو زبان کے لیے ہم لوگ مطلب بہت ہی زیادہ اچھا مانتے ہیں